हमर इलाकामे कोनो सार्वजनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र नहि यऽ जकरा कारण इलाकाके अनेको यूवा खेलाड़ीके कष्टके सामना करऽ पड़ैए आ ओहि कारण ओ अपन जे ओ स्वप्न देखने यऽ चाहे कोनो भी खेलमे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए कऽ देशके नाम रोशन करबाक लेल हुए या ग्रामीण स्तर पर अपन गामके नाम रोशन करबाक लेल हुए ओ नहि कऽ सकैए सरकारके चाही कि एहन हमर इलाकामे सार्वजनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र बनबाक चाही जाहिसँ आबै वला खेलाड़ीके मौका भेटए आओर ओ अपन देशके नाम रोशन करए